मैं बच्चो के लिए मार्केट से कपड़ा खरीदने गई क मैंने कपड़ा खरीदा कपड़ा बहुत अच्छा था उसका कलर नहीं उतरा उसमें जो रोएँ सूते निकलते हैं वो भी नहीं हैं निकला वो बहुत साफ़ था कलरफुल था और बहुत ही अच्छा मुलायम था उसको मैंने बहुत पशंद किया मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और मैं इस गर्मी में उस काटन के कपड़े को बहुत अच्छे से मेरे बच्चे ने पहना था थैंकू